हाबा बायदि गेदेर सबाफ्राव गोबां दै लाबोनो जों माखासे खाबुनि हेफाजाबनि लायो जेरै गोबां बुरजा दै लाबोनो थाखाय जों सेन्डटेक्स बाहायो आरो बे सेन्डटेक्सखौ गारि एबा टेक्ट'राव लांनानै गामि सेरनि मोनसे दै गग्रा मेसिननिफ्राय जों लानानै फैयो गारिआव थिखांनानै लानानै फैयो आरो बेखौ लोंनो एबा आइजें सुनो थाखाय बाहानाय जायो मोनोना जोंनि ओनसोलाव थानाय दैआ बारा मोजां नङा आइरन जोबोद गोनां बेनि थाखाय जों लोंनो गुबुन जायगानिफ्राय दै लायनो गोनां जायो लों दाबो जों माखासे गोबां खन्नै खन्थाम सरनो गोनां जायो बाहायनो थाखाय मोजां नङा बिनि थाखाय जोङो गुबुन जायगानिफ्राय ट्रेक्टर एबा गारिजों सेन्डटेक्स लानानै लायनो थाङो